मेरा जेह्ड़ा पसंदिदा चैन्रल ऐ म्यूजिक दा ओह् सुगम संगीत ऐ मतलव एह् जेह् गानें जिसी गाने बास्ते बड़ी कोई तानां नी मारने पौंदियां ते कन्नै बड़ा कोई जोर नी लाना पौंदा बड़ा मुश्किल नी होंदे जेह्ड़े आम गानें होंदे न जियां मुकेश दे गानें न जेह्ड़े नार्मली पॉप सांग होंदे न जियां उसी गाने च कोई मता जोर नी लगदा ते मती कलाकारी दी लोड़ नी होंदी ते कन्नै ओह् गाने जिंदा संगीत जेह्ड़ा ओह् शैल होंदा जिंदे च तर्ज बड़ी अच्छी होंदी ओह् गानें हून गानें च मीं बड़ा मज़ा औंदा ते जेह्ड़े गानें थोह्ड़े जेह् बी मुश्कल होंदे न जां जेह्ड़े संगीत मीं पसंद नी आंदा जां बोल नी मीं पसंद आंदे ओह् गानें गानें च कोई मज़ा नी आंदा ऐ इस करियै मेरा जेह्ड़ा फेवरट पसंदिदा दा चैनल ऐ म्यूजिक दा ओह् सुगम संगीत ऐ जिसी हर कोई गाई सकदा ऐ ते जिसी गाने च कोई मता जोर नी लगदा ऐ